مجھے گیم کھیلنا بہت پسند ہے جیسے کہ مجھے سب سے اچھا گیم مجھے اپنے بچپن کا لگتا ہے وہ یہ گیم ہے لوڈو اور اس گیم کو چار لوگ بیٹھ کر کھیلا کرتے تھے اور اس میں چار رنگ ہوا ہوتے ہوا چار رنگ ہوتے تھے لال ہرا پیلا نیلا اور اس میں دو دانے ہوا کرتے تھے اور اس میں سولہ گوٹے ہوا کرتی تھیں اور ہم دانا ڈبی سے پھینکتے تھے اور جو آیا کرتا تھا ہم اتنی ہی گوٹ چلتا چلتے تھے اور اس میں بہت مزہ آتا تھا میرا چھوٹا بھائی بہت چالاک تھا وہ کہتا تھا کہ میں بھی کھیلوں گا اور ہم اسے منع کر دیا کرتے تھے اور پھر وہ دانا اور ڈبی لے کر بھاگ جاتا تھا اور جیسے ہمارا کھیل خراب ہو جایا کرتا تھا اور مجھے بہت غصہ آتا تھا اور پھر میں اسے مارتی تھی اور وہ امی سے جا کر میری شکایت کرتا تھا جو پھر امی مجھے ڈانٹتی تھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگ جایا کرتے تھے ایسے ہی ہم روز کھیلتے اور آپس میں لڑتے اب پتا نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وقت گزر گیا اور کب ہم بڑے ہو گئے اور آج ان آج ان پلوں کو یاد کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور وہ وقت بیتا ہوا یاد کرتے ہیں